हम अपन जीवनयापन व्यतीत जे करैत अछि हम तऽ एक समाजसेवी लोक छी अनेक तरहकेंँ समाजके कल्याणके हेतु जतऽ जे समाज बजबै छथि ओहि जगह पर अपन समय दए कऽ आ समाजके काजमे लग्न रहए छी आओर समाजके हितमे बात करैत छी हमसभ अपन मिथिलाके वासी छी हमरासभकेँ मिथिला कल्चर चाही आओर समाज कल्याण चाही हम तऽ स्वयं स्वतंत्रता सेनानीके लड़का छी पिताजी देश स्वतंत्र केलथि हम गाँव घरमे समाजसेवा कए कऽ अपन समय बीताबै छी